नमस्ते क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है आपको चलो हो गया होगा गलती से हो गया होगा आप चेक किए हैं बढ़ियाँ से

दूध तो हो जाएगा कल आपको मिल जाएगा बढ़ियाँ बाँकी दूध को अच्छे से चेक करिए अगर गलती से चला गया होगा तो फिर महंगा तो नहीं देते दूध हमारा बढ़ियाँ होता है आदमी हो सकते तो हमारा गड़बड़ दे दिया होगा आज का दिन डेली का डेली तो नहीं डेली पानी थोड़ो ऐसे हो गया होगा गलती से बाँकी ऐसा पानी का कोई तो शिकायत नहीं या हो सके मेरा आदमी कर दिया होगा हमारे यहाँ से दूध सही जाता है हम आदमी का पता करते हैं पहले उसको कि हाँ क्या कर रहा है नहीं कर रहा है मिलावटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है अंदर उसके बारे में पहले देखते हैं आपसे दूध फट जाता है तो वहीं ना कि मेरे यहाँ से दूध सही जाता है अब उसका देखना पड़ेगा उसका देखना पड़ेगा कि कैसा देता है पूछ के बताते हैं पता करते हैं पानी मिला के नहीं आज देख लेते हैं कल का दिन देखेंगे कि बढ़ियाँ आ जाएगा आज आदमी को देख लेते हैं चेक कर लेते हैं उसको क्या करता है नहीं करता है अंदर चेक करवा लेंगे तो सही रहेगा अच्छे गाय का दूध चाहिए कोई बात नहीं अब कल से आपको गाय का ही जाएगा बढ़ियाँ जाएगा शिकायत का कोई मौका ही नहीं आएगा आपको आप निश्चिंत रहिए उसके लिए रह गई बात कि थोड़ा सा वो आदमी हमारा गड़बड़ दे दिया होगा कोई दिक्कत